हैलो सलाम रोशनी मां रीया मां हिन वक्त हिकु कैफे में आहियां पंहिंजे इंश्योरेंस ऑनलाइन खे तज़दीज करण जी कोशिशि करे रही आहियां पर मूं महिसूसु कयो त मुंहिंजो इंश्योरेंस दस्तावेज़ु घर ते छॾजी वियो आहे मूंखे अमल मुकमल करण लाइ डिजिटल कापीअ जी ज़रूरत आहे छा तव्हां मुंहिंजी मदद करे सघिजो था मूंखे उमीद हुई त तव्हां डिजिलॉकर ताईं रसाई लाइ मुंहिजो फ़ोन इस्तेमालु करे सघो था मूंखे ज़रूरी दस्तावेज मोकिले सघो था महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो त जकॾहिं इहो हिकु इहो कुझ आहे तव्हांजे मदद करे सघो था कंहि न मां वाकई तव्हांजी मदद जी सराह कंदसि ऐं शुकर गुजार थींदसि